हेलो वैशनू होटल हा मां भारती थी ॻाल्हायां मूंखे ॿ पालक पनीर ऐं जीरा राइस दाल फ्राइ ऐं मां ॿुधो आहे तव्हां जा मंचूरियन बि ॾाढ़ा सुठा ठहंदा आहिनि मूंखे उहे बि ॿ प्लेटूं मोकिलियो मुंहिंजी एड्रेस अथव दिनेश अपार्टमेंट टे सौ चार फ्लैट नबंर में